नमस्ते मुझे क्या गाड़ी चाहिए थी अरे घूमने के लिए लखनऊ

अरे आप कहाँ कहाँ पर ले जाते हो घुमाने के लिए नहीं नहीं बस वो वहीं घूमना है लखनऊ में ही अरे उसका भाड़ा ओड़ा कितना है

और खाने पीने की सुविधा रहेगी तो क्या एक दिन का कितना चार्ज है पूरा पाँच छः दिन रहना है और और उसके साथ कौन कौन सी फैसीलिटी है

कौन सी कौन सी गाड़ी आपके पास औलेबल है इस टाइम

तो सिफ्ट डिजायर की कैसे है सिफ्ट डिजायर की कैसे ले रहे हैं हाँ कुछ कम और आर्टिका का कितना है तो ओ उसके साथ साथ ए सी भी तो चलती रहेगी न उसमें उसका अलग से कोई चार्ज हाँ ऊ उतने में हो जाएगा उतने ही में हो जाएगा तो आप एक गाड़ी में कितने लोगों को ले जा सकते हैं

सात लोगों को लेके जाना है

तो आपके पास तो सीट तो अवलेबल ही रहती है सात लोग तो बैठ ही जाते हैं

चलिए फिर आते हैं

हाँ यही एक दो दिन में आ जाएँगे तो आर्टिका आर्टिका वाली बुक करिए

अरे कहीं भी आप जहाँ जहाँ टूरिस्टों को ले जाते हों वहीं पे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक